گانا تو سنتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا گانا جو ہے تو محمد رفیع صاحب گائکار تھے مکیش جی گائکار تھے لتا منگیشکر ہے ان لوگوں کے اردو گانے تھے اور اردو گانوں پہ ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے تھے اور ابھی بھی زیادہ تر اردو گانا پہ ہی کو ہی سننا پسند کرتے ہیں ہم لوگ اردو گانا ہی سنتے ہیں زیادہ تر پرانی پرانی گانائیں جتنی بھی ہیں ان پہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اور اسی کو سننا پسند کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اچھی طرح گاتا ہے اچھا ساز ہوتا ہے ان کا ان کی آواز میں بھی رسیلا پن ہوتا ہے اور ہم ان لوگوں کے گانوں کو پسند بھی کرتے ہیں زیادہ تر محمد رفیع صاحب کے گانا کو پسند کرتے ہیں اور مکیش جی کے گانا کو پسند کرتے ہیں لتا جی کے گانا کو پسند کرتے ہیں ان سب گانوں میں ہم لوگوں کو دلچسپی بھی ہے ابھی بھی کچھ گانا ایسے ہیں جو ہم لوگ یاد بھی کیے ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں ہم لوگوں کو گانا سننے میں سنانے میں اچھا لگتا ہے موج مستی کرنے میں اچھا لگتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں دو چار دس لڑکے ایک دوسرے مل کر کے جو ہے تو ان لوگوں محمد رفیع صاحب کی گانا کو مکیش جی کے گانا کو ان لوگوں کو گانا کو سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس گانوں میں اردو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اردو کو ہم لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں